बाइक चलाते समय या लम्बी राइड के समय मैं पाना पिंचेस और पैचकस साथ में रखता हूँ जिस से कि यदि रास्ते में किसी भी प्रकार की ख़राबी बाइक में आ जाती है तो उसे मैं ठीक कर सकूँ वैसे मुख्य रूप से इस में अधिक ख़राबी आने पे मेकनेक की ही ज़रूरत पड़ती है पर यदि ऐसा होता है कि छोटी मोटी समस्या है तो हम कर लेते हैं मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है जब बाइक सफ़र के दौरान ख़राब हो गई है तो बहुत बार तो केवल और केवल एक जो मुख्य तरीक़े का जो वो है कि हम अपना जो पाना रहता है पाने से हम इस्पार्कल प्लग निकालते थे और साथ में एक टूल बॉक्स में इस्पार्क प्लग रहता था तो हम वो इस्पार्क प्लग लगा देते थे इस में ज़्यादातर जो समस्या है वो इस्पार्क प्लग से ठीक हो जाती है